म्हाका गरोवपाक खूब आवड आनी म्हाज्या फ्रेंडां खंय खूब आवड आसात पयलीं पासून आमी ल्हानपणा पासूनूच गरोवपाक बी सदां वयतले सदांच आनी फीश बी लागले काय आमी एकदम उमेदीर कशे सगळें अरे तुका किदें लागले म्हाका किदें लागले अशें आमी सांगतले आनी पावसाच्या दिसांनी आमी सदी वयतले सदीच इस्कॉल आसून येयलो काय आमी ते चिंग म्हणजे पोटींग बी धरपाक वयतले भरपूर धरतले पोटींग बी धरले गेले सगळ्या फ्रेंडा वांगडा उमेदीर अशें आमी न्हंयेक बी वयता सदांच आमचे ल्हानपणांत हेंच काम इलो इस्कलासून कायांय सून तें आमी फिशिंगेक वयतले आनी उमेदीर कशें न्हंयेंत गरबी कोणाची शी राखली बी जाल्या सुद्दां आमी आमकां पिवपाक येतले आमी उदक बी अश उडकी मारून ती गरीबी काडटले नुस्त्याक बी लागले मोठे कसले लागले एक चणक चणाक लागले परत शांगटां लागली जाल्यार आमकां चणाक बी लागत जाल्यार आमकां आनी उमेद मागीर सगळें आमचे फ्रेंड एक एकठांय जावन ते चणाक बी अशे पळोवपाक बी येतले आनी आमच्या न्हंय चणाक शंगा तामोशी दुसरें आमचे ते काळनार म्हणटात ते पालू कुल्ले कासोव हें सुद्दां आमकां खूब लागतले पयलीं आनी खरेंच आमी उमेदीर सारके अशें गरयतले नुस्त्याक लागला काय आमी घर कडेन हाडटले घराकडेन हाडटका सगळीं एकदम खूश जातली किदं हाडल्या रेकिदं हाडल्या रे अशें आमकां विचारतली मागीर आमी तेंकां सांगतले पळय आमी किदें आय बरें बरें नुस्तें बरें व्हडलें नुस्तें लागले अशें म्हणटलें आमी मागीर ती आमकां म्हणटली किदें काय तर आरे बरें आहाल्यार आमकां दिया मरे तर आमी मागीर तेंकां ते दितले ती मागीर आमकां सांगतली खरेच हे न्हंयचे जें नुस्तें म्हणजे माशे जें आह ते खरेच बरे फ्रेश बाजारांतले हाडपाक गेले तें केन्नाचे आसता तें कोणाकच कांय खबर नासता तेचेर कितें कॅमिकल घालता ते फ्रिजान आयसान दवरता ते केवा खंयच्या दिस तेंकां दवरलेले आसा तें सुद्दां कां खबर नासता न्हू म्हणन तें थोडेशें लोक म्हणुटाय तें बरें नू रे नुस्तें बरें नासता तें कायतरी हे तुमी हाडटात पळय न्हंयचें हाडटात ते खरेंच बरें फ्रेश आसता आनी खावपाक सुद्दा एकदम आवडीन एकदम खातले अशें ते सांगता म्हणून तें आमचे कडनसून नुस्त्याक बी विकत घेता आनी खरेंच बरें ते